अ हेल्ल' दङ सौनानै फोराननायबो दङ मिल आव होनायबो दङ औ अ साहा रंआ आंना मोजां न'नि बागाननि खानायसो देनानैबो फाननाय दङ देग्लिनानै फोराननायबो आरो मिल आव होनायबो दङ बेसेबां नांगौ बेसेबां नांगौ मा बार' केजि सो ए बार' केजि आवथ' बुरजा दाम थांगोनहाय केजि आवथ' आतस' थाखा औ दाम दंथ' साहा पातिया एकस' ग्राम आवनो माबा सायथ सत्तुर

बुरजा लाबोबा एसे खमायजागोन ओमफ्राय आंना साहा रंआ मोजांथारना पिय'र थार

दे लांमारोबा इसे खमाय होजागोन सातस' थाखासो केजि हरनोसै जेनेबा आतस' होन्दों नालाय आङो सातस' थाखा केजि सो हरनोसै नों बुरजा लांगोन नालाय हाब बोरैहाय आंहा मालाय ओइनै मेसिन आव होनाय दाम दं आरो खानाय हाजिरा दङ खाहोनांगौसो साहा बिलाइखौबो खाग्राफोर दङ किन्तु हाजिरा होनांगौ आरो मेसिन आव सौहोहैनाय फोराननाय खामानि दङ बेवहायबो बिरातनो थाखा खरस दंजोबो बेवहायबो

सौहोहैनाया मिल आव होनायावबो लायो आरो खानायालाय खानाया हाजिरा बुरजाथार साथाम साब्रै दसज'नसो लानांगौ बिलाइ खानायाव बिलाइ खानायाव मानसिखौ बुरजा लानांगौ ए दामआ हाजिराया दाना माबा जाबाय मा होनो सारिस' गाहाम थांबाय सासेयावनो दा गामियावफोरनाब्लाबो बिदिनो तिनस' गाहाम थांबायना गामिनि मावग्राफोरनाबो आरो हौवाफोरनाथ' सारिस' थांखाबाय खम गैला हाजिरायानो दानिया ओ दाम जाजोबथारबाय दानिया जेबो औ औ औ बार' केजि खौनो लांगोन आरो अ औ दे ओ औ मोजां बबे साबसिन बेखौनो हरगोन आं नोंनो औ औ औ ओ औ औ मोजां नङाबाथ' गाज्रिखौलाय बोरैथो हरबावनो मोजांखा आंना लकेल सोखा औ बायस'नाय नङा आंना बिफांखौनो खानानै बिलाइखौनो खानानै देग्लियोबो मेसिन आवबो होयो फोराननानै बेनिखायनो दामआ बुरजा जादों मा जागोनखोमा

ए औ औ

औ औ औ औ औ औ मा ए साह बागान खालामनाया एसे गोबाव जाबाय आगै ओरै बारियावनो गायहोदों नालाय इसे गुवारनो दुइ बिगासो गायनाया औ साहा बागाना ओमफ्राय बेखौनो रोदोमबा रोदोमबाथाय खाहोबाय खाग्रा हाजिरा लानानै ओमफ्राय फोरानबाय नैबे देनानै फोराननाया मोजां फुनांथारो देबाय देनानै ओमफ्राय माबायो आरो मा होनो दोनो माबानानै मोनसे माबाफोराव मा होनो थालिर बिलाइफोराव जुनानै दोनबाय रं जानानै थाबाय ओमफ्राय फोरानफिनबाय बे फोराननाय बिगाबानो बिरात मोजां रं जायो साहा रंआ साहा रंआ मोजां जाथारो फोराननाया बे मेसिन आव होनाय गुरा जानायनिख्रुय बे बिदिया साबसिन जायो औ देनानै थालिर बिलाइयाव देदो उवालआव ओमफ्राय थालिर बिलाइआव हरसे दोन्दो ओमफ्राय फोरानदो बे बिरात रं गोमो जाथारो साहा रंआनो बिरात मोजां जायो साहायाबो गोथाव जायो लांफैदोल' नोङो माब्लाबा माब्ला जायो हाबाया औ नोंना खामानिया माब्ला जायो ए ओ अ औ होनबालाय औ बे देनायखौनो लांफैदो देनायानो मोजांथार देनायानो मोजांथार औ दे मोजांखौनो हरगोन

औ दे